ایسا میرے ساتھ بہت زیادہ تو نہیں ہوا ہے کیونکہ میں اپنے کام کو بہت اچھے طریقہ سے اور بہت سوچ سمجھ کر کرتا ہوں میری کوشش ہوتی ہے کہ میں میرے کام میں غلطیاں نہ ہوں لیکن پھر بھی انسان ہونے کے ناطے ایسا ہو جاتا ہے ایسا ہی ایک بار ہوا کہ مجھے ایک بہت اہم اور ذمے داری کا کام آفس میں دیا گیا لیکن میں اس کو جب کرنے لگا تو شروع میں بہت کچھ بہت اچھا تھا کام بھی ٹھیک چل رہا تھا لیکن اسی بیچ مجھے کچھ سمجھنے میں غلطی ہو گئی اور میں اس کو دوسری طریقے سے کرنے لگا کام کافی حد تک ہو چکا تھا کہ اچانک عین وقت میں مجھے ٹوکا گیا کہ آپ کا یہ کام غلط ہے اور اس کام کو منسوخ کر دیا جائے گا میں تھوڑا پریشان ہوا کہ بہت وقت دے چکا تھا اور بہت محنت بھی لگ گئی تھی لیکن پھر بھی میں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور خود کو نارمل کیا پھر اس کام کو دوبارہ شروع کیا تو وہ کافی حد تک بہتر ہو گیا آخر میں میں اور میرا وہ کام آفس سے مقبول ہو گیا